جی ہاں ہمارے یہاں سیاسی گروپ ہے جو کافی سارے کھیل کرواتے ہیں جو بہت سارے ٹورنامینٹ کرواتے ہیں جیسے کبڈی کرکٹ والی بال ہمارے یہاں ہر چھ مہینے میں ایک سال میں یہ سب کھیل ہوتے رہتے ہیں جن کو ایک گروپ کمیٹی ہے جو یہ کھیل کرواتی ہے اور سب کھیلوں کی دیکھ ریکھ کرتی ہے